अज्ज में तुसें गी पंज स्टेटे दे बारे च सनाना चाह्न्नां ऐ ते जेह्ड़ी मेरी पैह्ली स्टेट ऐ ते ओह् ऐ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर जेह्दे च इक मंदरा दी स्टेट ऐ जिसी आखदे की टेम्पल स्टेट बिच टेम्पल बगैरा बड़े जादा न ते बाकि इ'त्थें दर्शन बगैरा करने गै बाह्र बाह्र दा टूरिस्ट बी आंदे न दूआ होइया हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश दे लोग बड़े गै प्यारे ते इ'न्दी बोली जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी गै प्यारी ऐ ते तिज्जी आई जन्दी जेह्ड़ी तां ओह् ऐ पंजाब पंजाब दे बिच पंजाबी गाने बड़े गै मशहूर न ते इ'न्दे च जेह्ड़े बडे़ बड़े स्हेई कलाकार न ते जि'यां की सिद्धू मूसेआह्ला सिद्धू मुसेआह्ले दी मौत बी होई दी ऐ जेह्दे कारण लोक उ'न्दा फिर बी नांऽ चला दा ऐ ते चौथा जेह्ड़ा आइया दिल्ली दिल्ली इक बड़ा गै मैंह्गा शैह्र ऐ ते मतलब इ'त्थें मैंहगाई बड़ी जादै ऐ ते कन्नै ते लॉस्ट पंजमा आइया जेह्ड़ा गोवा गोवा इक टूरिस्ट प्लेस ऐ इ'त्थें दूरा दूरा तो जात्तरू टूरिस्ट बनियै आंदा ऐ ते गोवा दे बिच घूमदा ऐ